محترم آج رات میں مجھے کچھ لکھنے پڑھنے والا کام کرنا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی اور لذیذ چائے بنائیں اور اسے چائے کے تھرمس میں رکھ دیں تاکہ رات تک مجھے کام کرنا ہے تو چار پانچ گھنٹے تک چائے گرم رہے اور میں اسے پیتا رہوں اور اپنا لکھنے پڑھنے والا کام کرتا رہوں